गेलेनाया देहाखौ गोगो लाखिनायाव गोगोमैनो गोहोम होयो मानो होनोब्ला गेलेनायनि गेजेरजोंनो जोङो माखासे गाव गावनि अंग'फोरनि जे सोलेरारि थाखाय बेफोरखौ जोङो गोगोयै लाखिनो हायो गेलेनायनि गेजेरजों मखासे बेमार बेरामनिफ्राय रैखाथि मोननो हायो गेलेनाय थायोब्ला नोंथांनाव माखासे बेमार आजारफोरा साबफानो हाया बेनि थाखायनो आं सानो जे गेलेनाया माखासे सुबुंनि थाखाय जोबोद गोनांथार आरो गोगोमैनो बिहोमा होयो आं बेखौ सानो